مجھے ہمیشہ سے ہی پین بہت پسند ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ ڈھیر ساری کلرز والی پین لے لوں تو میں نے اپنے اسکول کے قریب والی اسٹیشنری سے بہت ساری پین خریدی میں نے سیاہی والی پین اور بول پین جیل پین کلر والی پین انک پین اور بہت ساری پین خریدی میں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اتنی ساری میں نے پین خریدی جب میں پین گھر پر لائی تو مجھے کچھ پین بہت اچھی لگی اور لکھنے میں بھی وہ کافی اچھی تھی اس سے رائٹنگ بھی کافی خوبصورت آتی تھی لیکن ان پین میں سے کچھ پین خراب بھی نکلے جو مجھے اچھا نہیں لگا کیوں کہ پین میری ہمیشہ سے فیوریٹ ہوتی ہیں تو اس میں سے جو خراب نکلی اس میں مجھے اچھا نہیں لگا اس لیے تو میں نے اسے واپس کرنے کا ارادہ کیا تو انکل نے کہا کہ آپ پین کا استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہیں آپ اسے اچھی طرح استعمال کریں ان شاء اللہ پین اچھی چلے گی اس لیے میں گھر لاکر دوبارہ ٹرائی کیا تو وہ وہ پین بہت اچھی نکلی